जय झूलेलाल असांखे असांजे जीवन में आऊटडोर गेम खेॾिणी घुरिजे आऊटडोर गेम खेॾण में जाम फ़ाइदा आहिनि जीअं की असां एक्जाम्पल तौर खयूं था किक्रेट किक्रेट खेॾण में असांखे जाम सारा फ़ाइदा आहिनि ऐं मनु हल्को थींदो आहे खेॾी करे किक्रेट में जीअं रनिंग थी वेई बॉलिंग थी वेई हुन खां पोइ बेटिंग वग़ैरह थी वियो फील्डिंग वग़ैरह थी हिन में असांखे जेके बॉडी पाट्स आहिनि हॾ गुॾ आहिनि उहो बराबरि तरीक़े सां कमु कंदा आहिनि ऐं असांखे हिकु सुठो अनुभव ईंदो आहे असांजो सुबुहजो उथी करे रोज़ु अधु कलाकु खनि या कलाकु खनि किक्रेट खेॾणु घुरिजे जंहिं में किक्रेट में पाणि सुठी तरीक़े सां अगरि खेॾूं त हुन में जाम सही ॻाल्हियूं बि आहिनि जीअं की असांजो सॼो ॾींहुं सुठो वेंदो आहे सरीर सां हल्को लॻंदो आहे रनिंग करण सां बि जेके असां वॉकिंग वग़ैरह न कयूं हुनजी जॻह ते किक्रेट वग़ैरह खेॾूं अधु कलाकु कलाकु खनि त उहो असांजे सरीर लाइ जाम सही आहे ऐं हुन में असां सुठो मजो बि अची वञे खिल मज़ाक बि थी वञे दोस्तनि सां गॾु थोरी घणी सुबुह जो नाश्तो वाश्तो घुरायूं खाऊं पीऊं गॾु में हिकु टाइम मस्तु सुठी तरीक़े सां मतिलबु हिरी मिरी वेंदो आहे सभिनी सां गॾु मिली मिसी असां कोई बि शइ करे वठंदा आहियूं जय झूलेलाल